दिक्खो जी जेह्की साढ़ी खेतीबाड़ी स्हेई आखेआ कि ओह् होंदी बर्खा पर निर्भर होंदी पूरी तां अगर बर्खा नेईं होऐ तां फसल सारी जेह्की नेईं होंदी होर दूआ असेंगी कोई अल्टरनेटिव ते दूए किस्म दा असेंगी कोई तरीका जां कोई किश मतलब की एह्दे बारे च तां कुछ निं होंदा ऐ असेंगी ओह् ते अगर बर्खा नेईं होऐ तां जियां सिटी दा कोई अगर जेह्ड़े अर्बन एरिये जेह्के उत्थै केह् होंदा के

साढ़े ग्रांऽ च ऐसा कुछ होंदा निं ऐ उत्थै उऐ अगर बरखा होग तां फसल होनी नेईं होग तां फसल नेईं होनी साढ़े आस्तै रिस्की होंदा जि'यां ते ग्रांऽ दे लोक ओह् सिर्फ होंदे गै एग्रीकल्टर पर निर्भर होंदे ओह् ते डिपेंड बी बर्खा उप्पर गैै अगर बर्खा निं होऐ तां फसल नेईं होंदी ते बाकी गौरमेंट दा स्पोर्ट असेंगी मिलदी निं ऐ ते जि'यां आक्खो कोई बड़े सारें जगह होंदा ते जां अंदर जेह्के एरिया होंदे उत्थै केह् होंदा के ते कोई तलाऽ हा ते कुछ बना दे होंदे हे बर्खा जिसलै नेईं होंदी तां उ'नेंगी ओह् पानी प्रोवाइड पानी जेह्का देई ओड़दे ते ग्रांऽ च कुछ होंदा निं ऐ ओह् साढ़े अग्गै पैंच सरपैंच उ'नेंगी कोई पैसा चाढ़ै तां ओह् गल्ल करदे नेईं तां ओह्बी नेईं करदे ते तुस हून मेरी गल्ल सुना दे ते सनाओ प्ही एह्दे बारै च केह् स्हाब कताब होंदा ते ग्रांऽ दे लोक मैक्सीमम डिपैंड होंदे वैदर पर गै इं'या जां अगर जादा बर्खा होई जा बैदर मतलब तापमान जि'यां कोई जादा बर्खा होई जा तां फसल साढ़ी खराब होई जा ते नेईं होऐ तां ओह् नी ही एह् गल्ल होंदी ते बस होई गेआ कम्म